ठीक यऽ प्रणाम प्रणाम आइ खाना जे बनलै से दही चुड़ा बनलै हन हॅं हॅं हॅं दिन कऽ दिनके खानामे दालि भात आलुके सब्जी आ तिलकोरके सब्जी की कहै छै अच्छा अरिकँचनके चक्का खेबै तऽ भऽ जेतै

हुँ ठीके छै इएह बनतै अच्छा तऽ परवलके सब्जी नहि खेबै

आ अथी की कहै छै तिलकोरके कहबै खमरुआ खेबै एतऽ खमरुए कहै छै बनतै हॅं हेतै हेरने से हेतै ने

हॅं ओकरा ओकरा हेरने से मिल जेतै सभ इन्तजाम भय जेतै तिलकोरो मिल जेतै अहाँके खमरुओ मिल जेतै अहाँके की कहै छै अरकंचनो मिल जेतै अहाँके की कहै छै आओर से

आलुके सब्जी तऽ सभठाम होइ छै

अच्छा अहाँके तऽ ई की कहै छै अरिकंचन तऽ मिलिए जायत खमरुआ मिलिए जायत अहाँके की कहै छै अपना देशी सब्जी बेसी मिल जायत इन्तजाम करने से अच्छा